हल नमस्ते मैडम हाँ ऐसा है मैडम मैम मोबाइल हम जा रहे थे मार्केट मेरी मोबाइल खो गई है रिपोर्ट हमको लिखवानी है आई एम ई आई हाँ जी तो रिपोट हम हम मार्केट जा रहे थे मेरी मोबाइल पर्स से गिर गिरी है और मेरी मुबाइल मिल नहीं रही है हम बहुत उसको खोजे हैं लेकिन वो नहीं पाए तो उनको वही लिखवाना है तो आप बताइए मेरी मुबाइल मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या करेंगे हाँ करे थे नहीं कुछ नहीं पता चला नहीं कु बंद बंद आ रहा है मेरी मुबाइल बंद आ रही है हमारे एयरटेल का फोन था सिम थी वो हम यहाँ भदोंही से बोल रहे हैं अरे हम कितनी बार ले कर गए है वहाँ पर करवाने के लिए कोई वहाँ पर दिख नहीं रहा है अब आप हम आप बुला रहे हैं तो हम आ रहे हैं अब अच्छा मैम आप तो कब तक रहेंगी नही आपको कोशिश करनी है आपको कि मेरी मुबाइल बहुत ज़रूरी है उसमें मेरा बहुत ढेर सारे जरूरत के नम्बर हैं उसमें और हाँ तो मेरी मुबाइल आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करिए कि मेरी मुबाइल मिल जाए

अरे जगह का नाम मार्केट में गए थे वहीं बाज़ार में अरे वो भदोंही वाला मार्केट था वहीं पर गये थे

अरे कल ही करो कल कल कल शाम को गये थे हाँ तभी मुबाइल अरे समय सात बजे सात बजे शाम को हाँ अभी तो हम देखो अभी तो हम नहीं हैं वहाँ पर उतने थोड़ा दूर पर हैं हमको समय लगेगा आने में ठीक है हम आएंगे अभी थोड़ी समय लगेगी आप मेरा इंतजार करिएगा हम आ रहे हैं अभी ठीक है ठीक है हम अभी तो समय लगेगा लेकिन सर आने में